छब्बीस तीन दू हजार तीन उन्तीस नओ दू हजार पाँच तीस एक दू हजार सात पाँच छओ दू हजार तेरह छओ सात दू हजार पन्द्रह